खब'रालाय बिदिनोसै मोजां हा ए आङो गय जानो गयसो जानो नामा मजाखौ जानसै मजाखौनो जानोसै आं मिथा पानखौ जानो हानाय नङाहाय

दे होबालाय नै बाबुआ गोग्लैलांसै गाब्बाय फिसा गोनांफोरनि दा बिदिनोसै बिदिनोसै औ आं मिथापानखौ जाहैनोसै औ

दा ओंखाम ओंखाम जानानै थांनोसै आङो

औ दा थांगोन आं दा दसे थानानै दसे थानानै थांनोसै होनबालाय औ

मजाखौ मजाखौसो जानो हायो हाय मिथा पानखौ जानो हाया फेयोना मिथा पानखौ जानो हानाय नङा दामा बाराथार मिथा पानखौ जानो हानाय नङा दामानो गोसाथार फायसा गैयाहाय आंना फैसायानो गैया बे माबा मजाखौनो जाहैसाबसै थाइबानिखौनो औ औ दे